हय म्हाका दिसता मोबायल फोन्सां खातीरच वा चड स्क्रीन टायम मेळिल्ल्या कारणान भुरगीं भायर खेळपाक वचनात आनी आळशीं जातात हाजें एक कारण म्हळ्ळ्यार आमी स्वता जावन जेन्ना तांकां मोबायल फोन दिता तेन्ना तांकां एक लिमीट डिवची आसता एक एक परेन इतलोतसो वेळ तुंवें हो फोन वापरप ताच्या मागीर हो फोन वापरप न्हय अशें एक बंदन वा नेम तयार करून तो दिवचो आसता आतांचे पालक जे आसात तें चिंतनास्तना एक नवो मोबायल फोन घेवन आप आतांच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांग सव्वे सातवी वा इवन पांचवी पांचवी यत्तेच्या भुरग्यांक मोबायल फोन्स तांचे स्वताचो मोबायल फोन हाडून दिता बड्डेक मोबायल फोन दिता हें चुकीचें जावन आसा ताचो उपयोग दुर्पयोग जावपा शकता हें पालकांक समजोपा जाय आनी जरी ते बऱ्या कारणांक दिल्ले आसा वा खंयच्याय वेळार तांकां फोन करपाक जाय वा ताचो आनी कसलो असायमँटा खातीर वा प्रबंधा खातीर वापर करपाचो आसा जाल्यार लेगीत तो कितले वेळा खातीर दिवचो हाचेर पालकानी विचार करपाक जाय भुरगीं चड भायर खेळपा खातीर तांकां प्रेरणा दिवप म्हणजेच हो मोबायल फोन काडून घेवप आनी तांकां वेग वेगळ्या भुरग्या बरोबर त्या त्या पोरसांत वा त्या त्या खेळात मुद्दम तांचें नांव नोंदून घेवन ता तांचें थंय रेजिश्टर करून तांकां वेग वेगळ्या खेळान खेळ खेळपाक प्रेरीत करपाक जाय आनी हाचें एक एक एकत एक वीक तरेन आमी अशें करपाक शकता जेन्ना पालक लेगीत आपलो मोबायल फोन दवरून ते तो खेळ खेळपाक वा भुरग्यां बरोबर आपल्या भुरग्या बरबर मातसो वेळ तांचे बरबर सारचो हें एक बेज बरे देख आसा आनी अशें जेन्ना जेन्ना भुरगीं आपल्या पालकाक पळयता तेन्ना तांणी तें जर करता जाल्यार तांकां दिसता की आमी किऱ्याक करप ना असो एक विचार तांच्या मनात पट्टा म्हुणून तो तेन्ना जेन्ना पालक लेगीत आपल्या मोबायल फोन्साचो वापर कमी करता आनी तांच्या वळबर वेळ घालता तेन्ना तांकांय दिसता की हा हय यामी मोबायल फोन वापरप कमी करप सारकें सो जेन्ना आमी भुरग्यांच्या मनान ज खंयचोय विशय घालपाक जाय तेन्ना तांचें पालन पालकानूय वा व्हडल्यानूय करपाक जाय हें इतलेंच इम्पॉटण जावन आसा वा म्हत्वाचें जावन आसा